ॾाढी सिक प्यार सां थींदो आहे कोई कंहिंखे

इहो प्यारु मुहिबत ॾिसण में मिले ति कोई बि भली परियां अचे थो हुनखे बि सिक प्यारु मिलंदी आहे ऐं हिक ॿिए सां सुठो ई रवइयो अपनाईंदा आहिनि कोई कंहिंखे ग़लति ॻाल्हि चवंदो या टोका टोकी न कंदो आहे इहा ॻाल्हि असांजे ख़ासि आहे दिल्लीअ जी